हाँ मैंने ड्रॉइंग क्लास वर्कशोप में भाग लिया है वहाँ पर कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई कई लोग अलग अलग चीज़ें करते थे मतलब जितने लोगों से आप मिलते हो आप कुछ नया सीखते हो तो वहाँ पर भी बहुत अलग अलग और बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते थे जैसे हिमाचल वगैरह से तो उन लोगों की कलाकारी जो होती थी वो एक अलग ही होती थी क्योंकि वो उस जगह पर रहते थे उन वादियों वगैरह में तो वो उन कुछ लोग पानी से कलाकारी करते थे कुछ एस्केचिंग

हम इस तरीके से करते हैं हम इस तरीके से करते जैसे मंडाला आर्ट होता है जैसे उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत बारीकियों से काम करना पड़ता है उसमें कोई भी कलर वगैरह का प्रयोग नहीं होता बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पे वो हमने सीखा और एक और थी वो पानी से पेंटिंग वो करती थी उसमें भी वो किस तरीके से पानी का प्रयोग करती थी कब कुछ कलर कम रखना पानी ज़्यादा रखना या कुछ चीज़ों मे उसकी जो वो खूबसुरती है पानी वाली पेंटिंग जो खूबसुरती होती है वो उसी से आती है कि आप कितने कितने मात्रा मे पानी और कलर का प्रयोग कर रहे हो वो सीखने मिला और एक और हमारे उसमें वर्कशोप में थे जो कि थोड़े बड़े थे वो बहुत टाइम से अपना ये पेंटिंग करते आ रहे है उनने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमेशा ही चित्रकारी करते वक्त बहुत ज़्यादा

रोक कर ध्यान लगाकर बारीक चीज़ों पे काम करना चाहिए इधर उधर बिना देखे अच्छे से और अराम से कोई भी जो चीज सोची है उसको बार बार देख लो एक बार एक बार पेंसिल से हल्का सा बना लो फिर उसके बाद उसमें कलाकारी तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने का बहुत लगा वहाँ पर बहुत अलग चीज़ें सीखने का मौका मिला